हमारे क्षेत्र में बहुत ही संसाधनों की कमी है जिससे लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं और हमारे क्षेत्र से जुड़ नहीं पा रहे हैं दूर दूर के लोग भी हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं संसाधनों की वजह से बस हमारे क्षेत्र में दो ही तीन ट्रेनें चलती हैं और ज़्यादा दूर की बसे भी नहीं चलती हैं जिससे लोग दूर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बीच बीच में बदलना पड़ता है अपने संसाधन को और उन्हें लंबे सफ़र करने के लिए भी बहुत ही जल्दी घर से निकलना पड़ता है कि जो आ सामने के संसाधन है उनमें उन्हें कोई दिक़्क़त न हो और हमारे क्षेत्र में जो टीकाकरण और केंद्र हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी तरफ़ से प्रयास कर रहे हैं कि लोगो के पास टीकाकरण टीकाकरण के केंद्र पहुँचें उन्हें पता चले और वो आके स्वयं ही टीका लगवाएँ हमारे क्षेत्र में टीकाकरण निःशुल्क है आ जा के लगवा सकते हैं कोई उसपे पैसा नहीं देना है लोगों को आराम से अपना जाएँ समय निकालकर किसी भी समय अपना लगवा सकते हैं आइडेंटी कार्ड लेके